اتر پردیش کی تہذیب ہمیشہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے جیسے پہلے کے لوگ یہاں کے سادہ کھانا کھاتے تھے اب یہاں بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہے بڑے بڑے ہوٹلیں ہیں اور اب کے زمانے میں کھانا کھانے میں کافی تبدیلی آ چکی ہے اب کے لوگ زیادہ مصالحے کو پسند کرتے ہیں اور پہلے کے لوگ زیادہ سادگی کھانا پسند کرتے تھے اور میوزک پہلے کے لوگ سادگی میوزک پسند کرتے تھے اب اس میں لرکس الگ رہتے ہیں اور کافی ڈی جے او جے کا جو ہے ڈی جے کے ساتھ میوزک سنتے ہیں اور پہلے فاسٹ فوڈ نہیں چلتا تھا لیکن اب فاسٹ فوڈ بھی اتر پردیش میں لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں پہلے کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے